गाजीपुर के ज़िले में जलवायु शुष्क है और वहाँ पर यहाँ पर अरे अनेक प्रकार के मौसम का परिवर्तन हमेशा होता रहता है मौसम का परिवर्तन जैसे कि गर्मी के समय में अधिक गर्मी पड़ती है अरे जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक गर्मी पड़ती है और थंड के मौसम में अत्यधिक थंड भी पड़ती है और बरसात के मौसम में बारिश भी बहुत होती है जिसके कारण आस पास के नदी नदी या रोड सड़क कहीं भी वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाढ़ आ जाती है और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी होने के कारण कहीं कहीं की नदी या कुआँ सूखने लगते हैं और बरसात में कुआँ नदी तालाब ये सब अत्यधिक बड़े बढ़ने बढ़ने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं और हमने अनुभव किया है कि और ये हमेशा मौसम परिवर्तित होते हैं जिसके कारण हमारे तबियत में भी कुछ परिवर्तन होते हैं हमारे अनेक प्रकार के मौसम आते हैं जिसके पेड़ पौधे तथा अनेक चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है जीव जन्तुओं प्राणियों तथा सब पर प्रभाव पड़ता है जैसे कि मस मौसम बदलते हैं गर्मी के बाद वसंत ऋतु आता है तो उसमें सारे पत्ते झड़ने लगते हैं और नए पत्ते उगने लगते हैं अनेक प्रकार के हमारे गाजीपुर ज़िले में अरे अनेक प्रकार के मौसम होते हैं हमेशा मौशम परिवर्तित होते रहते हैं कभी अभी धूप कभी धूप है तो अभी भी धूप अरे सूरज हट जाता है और बदरी छा जाती है बादल छा जाते हैं और बारिश का मौसम बन जाता है तो कभी ठंड ज़्यादा लगती है तो कभी गर्मी ज़्यादा लगती है हमारे गाजीपुर ज़िले में अनेक परिवर्तित मौसम बहुत जल्दी होते हैं कहीं बरसात होती है तो कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कहीं ठंड लगती है तो हमारे गाँव में अरे बहुत बार बाढ़ भी आ चुका है और कुएँ तलाब ये सब भी बहुत बार भर चुके हैं हमेशा बरसात के मौसम में प्रॉब्लम होती है और यह सब हमेशा भर जाते हैं